बाइक दे बारै च में केह् दस्सां तुसे ईं नेईं में बाइक चलांदी नेईं मिगी एह्दे बारे च पता एह्दे बारे च में तुसे ईं किश दस्सी निं सकदी क्योंकि मी नालेज ई निं ऐ एह्दे बारे च में जानदी निं किश बी हां जेह्ड़ी चीज कोई चलांदा चलूंदा ओह्दे बारै च उस्सी पता होंदा भाई ओहदा केह् ऐ ते केह् नेईं कि'यां चलदी ऐ ओह् केह् होंदा मिगी पता ई निं ऐ हां पिच्छें बेही लैन्नी आं कोई चला दा होऐ ते लेकिन नालेज है निं मिगी